हेलो जी नमस्कार पण्डीजी जी हम मणि जी हम मणीभूषण बोलैत छी जे हम भगवानपुर से छी हमरा हमरा घरमे जे अशान्ति प्रतीत हो रहल हइ कि हम कोइ शुभ काम करैत छी तऽ हर संभव होइत छै जे कि हम कै बेर से ओ काम करैके प्रयास केलियै हँ हर बेर कोइ ने कोइ विघ्न हो जाइत छै एहिसे हमर शुभ काम जे होइत छै से नहि हो पबैत छै आ जे कि बगल बला हलवाइ जे रहथिन मदनजी ने हम हुनकरे से अहाँकेँ नम्बर लेली हँ जे कहलखिन कि पण्डीजी से बात करऽ कि जे अहाँकेँ जे मतलब घरमे कोइ अशान्ति वशान्ति बा जे पण्डीजी से बतियैब तऽ पण्डिजी एकर कोइ उपाय निकालथिन जी अहाँ कोइ उपाय हमरा बतेबथिन जी जी जाहि से कि भूत प्रेत की बाधा भऽ गेलै जाहि से कि भूत प्रेत की बाधा भऽ गेलै अइसन हमराके महसूस हो महसूस हो रहल बा जी हम तऽ नहि देखली हँ लेकिन घरके मतलब जे हइ मतलब हमर मम्मी जे हइ से सभ कहैत रहलै कि जे सपनामे जे अइसन अइसन सभ अबैत छै जाहि से कि देखलै ओ मतलब कि कोइ मतलब जे जानवर हइ ओ अचानक से आदमी बनि गेलै अइसन रूप से ओ कम से कम सपनामे ओ देखलै जी जी जी हइ कुण्डली हइ जे हम अहाँकेँ मतलब ओ खोजबाके हम अहाँकेँ निकलबाके बतबैत छी कि आ अहाँ कोइ जाहि से कि मुहूरत वहुरत देखिके बताउ आ जाहि से हम ओहि मुहूरत पर जाहि से अहाँ मतलब जेहि हिसाब से कहब तेहि हिसाब से हम

जी जी जी ठीक